हांयेन एक बरी ड्रॉइंग काडलोली एक कार्टून कॅरेक्टराचेर जो विनी द पू आसा तो म्हाका सा बरो दिसता तेका लागोन हांयेन तेजी ड्रॉइंग काडलोली कित्या हे कार्टून बोऱ्या म्हाका सारकें बेस्ट दिसता आनी मुगे पेरंट्सां आनी मुगे फ्रेंड्सां दाखयलें तेंकां तें सा बरें दिसलें मुगेल्या भयणीक दाखयलें हांयें सो तेका म्हाजे स्किल्स बरें आसले आनी तेणें म्हाका आपलें आनी तेका जाय आसलें तें ड्रॉइंग्स दिले तें म्हाका ड्रॉ करपाक लायताले आनी तेज्यान म्हगे स्किल्स इम्प्रूव जाताली विनी आनी प्लस मुगे जायते ड्रॉइंग्सांनी आहले लायक हांये एक आयफील टावराचो ड्रॉइंग काडलेलो सो तो बी सा बरो आहलो हांव स्लो स्लो काडटा आनी तेजे एक एक कितें आसा सा बारीकसाणेन ताजी ड्रॉइंग कोत्ता ती ड्रॉइंग सा बरी जाल्ली तेका म्हाका ती सारकी लायक तेजो फेस एन ऑल कित्या तो म्हजो फेवरेट कॅरेक्टर वान ऑफ माय फेवरेट आनी मागीर म्हाका म्हजे भयणींत जायते दुसरे दुसरे ड्रॉइंग दिले जे तेका जाय आल्हे जेश कोन इल्लेशे वर्डींग्स मागी केन्ना फंक्शन आहले ते म्हाका ते ड्रॉइंग करपाक लायताले आनी जायती ड्रॉइंगस काडले पूण विनी धू मगे फेवरेट आहलो आनी मागीर तेणें म्हाका एक लोगो देखू काडपाक दिल्लो जो तेंचे एक शॉपाचो आहलो सो तो बी म्हाका सा बरो दिसलो मुगे वान ऑफ द फेवरेट्स आफ्टर विनीत दू तो म्हाजो आनी फेवरेट आहलो जो लोगो हांयेन काडलोलो तेका हांये फेदर्स बीन लायल्ले ते ड्रॉइंगा लोगो टायप फील त्री डी फील बीन दिल्ली तेका सो तो म्हाका सा बरो दिसलो मागीर तेजे मागीर हांये आनी लोगो काडले आपले ओन बेश्टेच ट्राय करपाक मागीर हांयेन एक चेडवाची ड्रॉइंग काडली जी म्हाका एक स्केचेशी मेळ्ळी ऑनलायन ती बी म्हाका बरी दिसली कित्याक तेजे केस बीन सारकें बरें केल्ले आनी तेजे तोंड नाक बीन सोगलें यु नो अपटू द मार्क अशें आहलें सो तें म्हाका बरें दिसलें आनी एक आनी जनावरांची बी ड्रॉइंग कोत्ताले ते बी म्हाका साव बरें आसले चड कोन ते बर्डाचे ड्रॉइंग आनी प्लस हांव शिकतालें तेन्ना आमकां टॅक्स्ट बुक्सान ड्रॉइंग काडपाक लायताली सो तितूंतले ते धाकटे धाकटे कॅरेक्टर्स कार्टून कॅरेक्टर्स तेंचे ड्रॉइंगस सा बरें काडटले हांव मागीर सायन्स बूक आमच्या सायन्स बुकान जायते ड्रॉइंग्स जाले तितूंतले हार्ट जो हांयें काडलोलो तो म्हाका साम बरो आसलो किद्या तो सारको तेजेच भाशेन काडलो न्हय पूण विनी दू म्हगे साव फेवरेट कित्या तो कॅरेक्टर म्हाका सा लायक जाल्लो तेकाच लागून तो इतलो फेवरेट आनी म्हाका तो सा बरो दिसलो आनी हांव तेजी प्रावडूय आसा आनी आनी मागीर हांयेन जायते ड्रॉइंग्स काडपाकूय ट्राय केल्ले जे तितले बी टर्नआउट जावन न्हय पूण बरें आसले मागीर हांये एक हाॅर्साचे ड्रॉइंग काडले जेका पेंट केले म्हणटूच ते इतले बरें दिसले हरें इफ तो ड्रॉइंग आनी इल्लोसो बरो आहलो जाल्यार तो मुगे विवाकच्यान चड फेवरेट आसतालो इतलें बरें आहलें तें आनी ऑल्सो हांयेन एक फुलाची ड्रॉइंग काडली स्कुलान आमकां एक प्रोजेक्ट दिल्लो आर्ट प्रोजेक्ट ते एक फो फुलाचे फोटो काडून तेजो ड्रॉइंग करपाचो आहलो आनी ती ड्रॉइंग सा बरी दिसताली म्हाका कित्याक जेन्नाय तेका ड्रॉ केले ते बरे आहले आनी मागीर आमकां तेजेर पेंटींग करपाची आहली सो ते पेंट करून चोडूय बरें दिसपाक लागले आनी ते एका एक्चली फूल मार्क्स मेळ्ळे तेका लागून म्हाका तो आनी चोड बरो दिसता आय विश तो मू कडेन आसतालो पूण तो आमी स्कुलाक दिवपाक पडलो पूण तो बेस्ट आहलो वान ऑफ द बेस्ट ड्रॉइंग्स तेक लागो म्हाका चोड आवडटा आनी ऑल्सो आमकां एक मंडाला आर्ट काड म्हणले जे साम बरें जाल्ले मुगेले जेक लागून म्हाका बरें माक्सूय पडलेले तेवूय म्हाका खूब लायक जाता